चोवीह डिसेंबर उणिवीह सौ पंजानवे पंज फेबरवरी उणिवीह सौ पंजानवे पंज अप्रैल उणिवीह सौ उणहतरि चोडहं अगस्त उणिवीह सौ ॿहतरि अठ ॿारहं छहानवे